मैडम जी में पंचैरी दा आई दी आं ते में ना उधमपुर घुम्मने ई आई दी आं हां ते मी ना उधमपुर घुम्मना ऐं ते में कदें पैह्लें आई दी निं ऐ इत्थै ते मी मी जाना ऐ जेह्ड़ा ओह् देवका जाना ऐ ते कन्नै गै मी उत्थै जाना ऐ जेह्ड़ा ओह् मोदी ग्राऊंड कुत्थै आखदे बट्टल वालियां हां ते हां ते कन्ने गै जेह्ड़ा ओह् ऐ इत्थै दा जेह्ड़ा वुमैन कालेज ऐ उत्थै बी जाना ऐ ते हांजी ते कन्नै होर बी थाह्रें उप्पर जाना ऐ इक पावर हाऊस ऐ आखदे न उत्थै अग्गें रेलवे स्टेशन कोल जाइयै रेलवे स्टेशन बी दिक्खना ऐ ते कन्नै होर दो त्रै थाह्ऱ पर जाना ऐ ते थुआढ़ा तुस अवेलएबल ओ थुआढ़ा आटो जेह्ड़ा ओह् मी इक ध्याड़ी लेई घुम्माई सकदे ओ तुस अच्छा अच्छा ते कोई थुआढ़ा मतलब कोई तुस रेट रूट दा दस्सी ओड़दे हे मी भाई किन्ना क लग्गग ते में तुसें ई सनान्नी आं पैह्लें ते में कि'यां कि'यां करियै कुत्थै कुत्थै जाना ऐ तुस फ्ही रेट बनाई बनाइयै इयां जमा करदे जाओ ते फ्ही दिक्खो आं किन्ना क होंदा ऐ लास्ट हां सब से सारें कोलां पैह्लें ना मीं उत्थै बजार बजार उधमपुर दी मार्केट दिक्खने ईं जाना ऐ हां मार्केट घम्मागे किन्ना इक लग्गग मार्केट घुम्मने ई अच्छा दो सौ ढाई सौ ठीक ऐ फ्ही मार्केट दा जाइयै में देवका जाना ऐ हांजी अच्छा डेढ़ सौ ठीक ऐ अच्छा फ्ही देवका दा होइयै कोई इत्थै वुमैन कालेज जेह्ड़ा ऐ उत्थै वुमैन कालेज जाना ऐ में इक सर बी ऐ मेरे कन्नै उत्थै वुमैन कालेज जाना ऐ हां अच्छा अच्छा ते कन्नै फ्ही कोई उत्थै बट्टल वालियां आह्ली बक्खी कोई मोदी ग्राऊंड ऐ हां उत्थै बी जाना ऐं ते फ्ही उत्थूं दा होइयै मी ओह् रेलवे स्टेशन जाना ऐ उधमपुर ते रेलवे स्टेशन दा हं किन्ना क लगी जाह्ग उत्थै अच्छा चार ज्हार रेलवे स्टेशन फ्ही अच्छा अच्छा चार ज्हार ते कोई घटा घट्ट निं होई सकदा किश जैदा ते निं ऐं हां ओह् गल्ल ते है चलो पर में इ'यां बी नमीं ऐं इत्थै हून में किश चलो है बी निं ऐ कोई ते कन्नै में कल्ली गै आं नेईं नेईं ते किश होई सकदा घट्ट नेईं नेईं ना मेरा छड़ा इक बैग ऐ ओह् में आपूं इ'यां चुक्के दा हां चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ते फ्ही में इक कम्म करनी आं तुस मेरा नंबर लिखी लैओ ते में ना कल्ल कल्ल कल्ल शुरू करगी घुम्मना ते अज्ज जेह्ड़ा ऐ इ'यां बी चिर होई दा तुस मेरा नंबर लिखी लैओ हां नौ नौ इक पंज सत्त त्रै चार अट्ठ छे सत्त चार हां हां मेरा नांऽ ऐ सुलक्खना

हां ठीक ऐ कल्ल कल्ल फ्ही हां सवेरे कल्ल कल्ल सवेरे अट्ठ बजे ठीक ऐ ते हां साढे त्रै ज्हार रपेआ ठीक ऐ निं ठीक ऐ ठीक ऐ बड़ा बड़ा शुक्रिया थुआढ़ा ठीक ऐ ठीक